जैसे कि पढ़ाई लिखाई है बच्चे छोटे होते हैं आज के तो कुछ आदमी तो ऐसे हैं कि अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ावें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ावें अपने बच्चों को कुछ आदमी ऐसे हैं कि सोच रहे हैं हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ावें प्राइमरी ही स्कूल में पढ़ावें लेकिन ऐसा बात नहीं है सोचने की बात है अगर जो लड़का पढ़ने में अपना उसका दिमाग सही रहेगा तो प्राइमरी स्कूल से ही पढ़कर के अपना फेमस बन जाएंगे अच्छा बन जाएंगे अच्छे जगह पर रहेंगे सोच आदमी को गलत है सोच अच्छी नहीं है ये बात सोचते हैं आदमी कि हम इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे बच्चों को तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे बन जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में भेजने के लिए इतना फैशनेबल की ज़रूरत है खूब अच्छा अच्छा ड्रेस बनवाएंगे कपड़े पहनाएंगे टाई लगाएंगे बेल्ट लगाएँगे जूता मोज़ा पहनाएंगे बच्चा तो इसी तरह से खूबसूरती लगने लगेंगे और प्राइमरी स्कूल में तो ये बात है नहीं प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी के बच्चे साधारण ढंग से जाएँगे स्कूली ड्रेस मिलता है वही अपना जूता मौज़ा अपन पहन करके जाएँगे ये बात कोई इंग्लिश मीडियम से प्राइमरी के बच्चे कोई कम नहीं हैं अपना सोच गलत है सोचते हैं कि वहाँ जाएँगे तो हमारे बच्चे बड़े अच्छे बन जाएँगे और प्राइमरी स्कूल में जाएँगे तो अच्छे तो खास तरह से तो अमीर आदमी जो है पैसे वाले आदमी है तो अपने बच्चों को तो कहीं अच्छी स्कूल में ही एडमिशन करवाते हैं ऐसे भाई खास आदमी जैसे कि कमज़ोर आदमी है तो प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हर तरह का सहयोग मिलता है ना वो अपना बच्चे लोग को थोड़ा सुविधा मिलती है तो अपना बच्चे इस्कूल में जाते हैं कोई ये बात नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है अब पहले भले ना हो लेकिन आज के डेट में प्राइमरी स्कूल में बड़ी अच्छी से पढ़ाई होती है बड़ी लगन से पढ़ाई होती है मास्टर लोग ध्यान भी देते हैं और बच्चे लोग पढ़ लिखकर के अपना फ्री होते हैं और निकल करके जाते हैं जैसे कि लड़कियाँ पाँच पास कर लीं तो भाई अब उसको इस्कूल चेंज करना पड़ेगा जाना पड़ेगा तो लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है कम से कम कहीं आठ किलोमीटर दस किलोमीटर या बीस पच्चीस किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है तो बच्ची लोग को बड़ी परेशानी होती है तो अपना ऐडमिशन करवा लेती हैं इस्कूल में और घर में बैठ करके घर में अपना पढ़ाई पढ़ती हैं प्राइबेट में अपना पढ़ करके अपना परीक्षा वरीक्षा देने अपना जाती हैं करती हैं क्योंकि लड़कियाँ बड़ी बड़ी हो गई है जमाना विचित्र ढंग का हो गया है अपना इसलिए किसी के पास साधन है किसी के पास साधन नहीं है तो जिसके पास साधन है उसकी लड़कियाँ तो अपना चली जाती है इस्कूटी है बाइक है साइकिल है अपना चला करके और जिसके पास नहीं व्यवस्था है नहीं साधन हैं तो वो लड़कियाँ नहीं जाती हैं इस्कूल दूर की वजह से नहीं जाती है घर ही में अपना इस्कूल में एडमिशन करवा लेती हैं फार्म उरम भर लेती हैं और भरने के बाद से में अपना घर में पढ़ती हैं पढ़ कर के अपना परीक्षा दे देती है